وعلیکم السلام

بالکل ہو جائے گا پچاس ہزار بہت زیادہ نہیں ہیں ہم اتنے ہی لیتے ہیں اتنے ہی لیے جاتے ہیں ہم سب سے اتنے ہی لیتے ہیں ارے نہیں اتنے ہی کا ہو پائے گا ارے اس سے بھلا تھوڑا کم ہو جائے گا کروانے آئیں گی ہم اسی حساب سے کر دیں گے پچاس ہزار یہی تو اس اس کا ساٹھ ہزار لیتے ہیں آ جائیے جی بالکل بڑے بڑے لوگ کروانے آتے ہیں جی آ جائیے ہاں وہ جب آپ آئیں گی تب ہم کر دیں گے ارے ہم نے پچاس ہزار بتایا ہے وہی کچھ کم کر کے ہم چلیے چالیس ہزار لے لیں گے چلیے ٹھیک ہے آئیے ہاں اسی وقت ہم کر لیں گے چلیے ٹھیک ہے پھر آئیے ٹھیک ہے